खेल लोकके लेल बहुत लाभदायक छै हमरा ई याद पड़ैए जे अगर कोनो भी टेन्सन दिमागमे आबै छै या परिवारमे कोनो उलझन रहैत छै तऽ अहा खेलाइ कऽ लेल खेलके मैदानमे अगर चलि जेबै तऽ ई सभ चीज खतम भए जाइ छै फेर लोक ओहिना भए जाइ छै जहिना रहै छै ताहि दुआरे हमेशा खेल आदमीके लेल बहुत जरूरी छै आओर तनावसँ मुक्त करै छै कोनो भी परिस्थितिमे अगर खेलमे अहाँ लागि जेबै फुटबॉल होइ वॉलीबॉल होइ सतरञ्ज होइ आओर कि कबड्डी होइ ओहिमे गेलाके बाद दस टा अपन सङ्गी साथीके सङ्ग खेलाय लागै छियै ओकर बाद घर परिवारके एम्हरका सभ बात लोग बिसरि जाइ छै आओर ओहिसँ शरीरमे जे तनाव रहै छै ओकर मुक्ति रहै छै हमसभ हमेशा देखलिए जे घरमे कोनो बात भेलै तऽ हम तऽ कहलहुँ जाइ छियौ खेलाइ लए तऽ अपन गामसँ बाहर मैदानमे कोढ़ियाकात मैदान छै ओहिठाम खेलै लए चलि जाइ छियै आओर घर परिवारके ई सभ